میں خبروں کو عام طور پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دیکھتا ہوں اردو زبان میں خبریں سمجھنا میرے لیے آسان ہوتا ہے کیوںکہ یہ میری مادری زبان ہے اور اس میں علاقائی مسائل اور ثقافتی موضوعات کا احاطہ بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے میرے علاقے میں مقامی زبانوں کے لیے بھی نیوز میڈیا دستیاب ہے یہاں کچھ نیوز چیلنجز اور اخبارات ایسے ہیں جو خاص طور پر اردو میں خبریں فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی مقامی زبانوں میں خبریں اور معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے علاقے کے مسائل سے بہتر طور پر آگاہ کرنے میں مدد کرتا ہے